मूंखे जेको बि कपिड़ो ठाहिणो हूंदो आहे मां हुन जा डिजाइन ऐं नमूना पंहिंजी माउ खां पुछंदी आहियां मुंहिंजी माउ खे ॾाढो सुठो डि डिजाइन ऐं नमूना ईंदा आईंदा आहिनि मुंहिंजी माउ ॾाढा सुठा सुठा डिजाइन वारा लटा ठाहींदी आहे हिन जे करे मां हुननि खां ई सॼा डिजाइन ऐं नमूना पुछदी आहियां पर मूंखे कुझु कपिड़ा ऑनलाइन बि पसंदि ईंदा आहिनि मां ऑनलाइन बि आहियां भई किते किते कहिड़ा कहिड़ा डिजाइन नया नया त अचनि छोजी अॼुकल्ह नए नए डिजाइन जा लटा त अचनि मां हुन में बि पंहिंजे लटनि में डिजाइन खणी करे विझंदी आहियां उहो डिजाइन जेका ऑनलाइन डिजाइन थींदा आहिनि उहो बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि मुंहिंजो पसंदीदा ब्रांड मुंहिंजो पसंदीदा ब्रांड जारा आए जारा में ॾाढा सुठा कलर ऐं डिजाइन थींदा आहिनि हुननि जा कलर ऐं डिजाइन बि ॾाढा पका थींदा आहिनि जीअं जे करे जे करे तव्हांखे हो डिजाइन पसंदि ईंदा आहिनि असांखे जे जेको बि डिजाइन ॾिसणो हूंदो आहे कोई बि लटो ठाहिण में असां ऑनलाइन बि ॾिसंदा आहियूं ऐं जीअं इहे मैगज़िन थींदी आहे ग्रहलक्ष्मी ग्रहशोभा उन में बि असां डिजाइन डिसदा आहियूं ऐं ग्रहलक्ष्मी ऐं ग्रहशोभा में ॾाढा सुठा सुठा डिजाइन ईंदा आहिनि ऐं जेका जेको डिजाइन नयो ईंदो आहे मां होई डिजाइन पंहिंजी लटनि में विझदी आहियां मुंहिंजा डिजाइन मुंहिंजे ॿारनि खे बि ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि उहे चवंदा आहिनि ममी इहे डिजाइन कितां तव्हआं खणो आहे त मां हुननि खे बि सॼी ॻाल्हि ॿुधाईंदी आहियां भई तव्हांखे बि अगरि लटा ठाहिणा हुजनि कोई बि डिजाइन त तव्हां ऑनलाइन ॾिसो या ग्रहशोभा में ॾिसो या पंहिंजी नानी खां पुछो उहे बि पंहिंजी नानी खां ॾाढी ई हैल्प वठंदी आहिनि और छोजा करे हुननि जी नानी खे ॾाढा सुठा डिजाइन ठाहिण ईंदा आहिनि ऐं असांखे जेको बि कपिड़ो ठाहिणो हूंदो आहे असां हुननि खां ई सलह वठंदा आहियूं